जय झूलेलाल हैंडबैग हैंडबैग खे खणण सां फ़ाइदा घटि ऐं नुक़सान ज़्यादा थींदा नी पहिरियों त इहा आहे की हिन खे खणण खां पोइ असांखे हिकु या ॿ बारी यूस करे फिटी करे छॾंदाऊं जंहिंसां वातावरण में पहिरियों ई हेतिरो ज़्यादा पॉल्युशन आ ॿियो पॉल्युशन धीरे धीरे वधंदो आहे ॿियो अगरि असां पेपर वारा बैग यूस कयूं था त पेड़ कटजनि था पहिरियों ही पेड़नि जी हेतिरियूं सम्सया आहे की भई ऑक्सीजन जी हेतरी दिक़त आहे हैंडबैग में बि अगरि पेपर बैग यूस थियणु लॻी वञनि त बसि पोइ टियो असांखे सेफ्टी के हिसाब सां बि डिठो वञे त हैंडबैग सेफ कोनि थींदो आहे काॾे वञूं था त खिचजी वञे थो कोई सामान ज़रूरी विधल आहे कोई खणी करे वञे हले थो हैंडबैग छा करिणो आहे असांजा अगरि जेका पहिरियों असांजा कपिड़े जा थेला वेला हूंदा हुआ उहे ज़्यादा सुठा हूंदा हुआ असांखे यूस करणु खपनि त कपिड़े जा थेला वेला यूस कयूं फैशन जे चकर में अची करे असां हैंडबैग जे चकरनि में पियासीं अॼुकल्ह जे ॿारनि खे कोई चई नथो सघे अलॻि अलॻि तरीक़े जा हैंडबैग जे लाइ ख़र्चा कंदा नी ख़र्चो जेतिरो ज़्यादा आहे फैसिलिटी होतरी कुझु बि कोन्हे हुन जी हैंडबैग यूस करण जे लाइ असांजी पंहिंजी सभ्यता जे हिसाब सां डिठो वञे त हैंडबैग बाहरियों आयल आहे असांजी पंहिंजी सभ्यता जी लाइ कोन्हे असांजा त जेका वॾा हूंदा हुआ पोटली बधी करे या थेलनि में सामान खणी करे ईंदा हुआ अॼकल्ह जा ॿार जंहिंखे ॾिसु हैंडबैग चहिए हैंडबैग चहिए न पेसो ॾिसनि था न ॿिए कोई शइ ॾिसनि था अगरि असां हैंडबैग यूस करूं था त जेका असांजा पुराणे ज़माने वारा जूट जा टोकरियूं पोकरियूं खलाईंदा हुआसीं टोकरियूं खणी करे भाॼियूं वठणु वेंदा हुआसीं हुननि जा वापार बि ठप थिया नी उहे पहिरियों वारी टोकरियूं पहिरियों वारा जेका सामान हुआ अगरि उहे हलंदा रहनि आ त असांजा वापार बि हलंदा रहनि आ असांजी पंहिंजी सभ्यता बि ॿणी रहे आहे हैंडबैग अचण सां असांखे हिक ना कई नुक़सान थिया नी